अॼ जे टाइम ते बार हुजे या ॿुढो हुजे सभिनी जे हथ में फोन आहे हिन फोन जे बिना असां सभु अधुरा आहियूं अॻे टाइम में माण्हू अलार्म क्लॉक रखी सुबुहु उथंदा हुआ पर हाणे उहे मोबाइल फोन जो इस्तेमाल था कनि सुबुहु उथण लाइ हिन खां सवाइ असां फोन जो उपयोग फोटूं कढण लाइ बि रख कयूं था जंहिं जंहिं करे असां पंहिंजी यादगिरियूं फोटुनि जे ज़रिए सेव करे रखी था सघूं ऐं हुन खां अलावा जाम फीचर्स फोन में आहिनि जीअं त असां गूगल था जाम सारी शयूं जी इंफॉर्मेशन कढी सघूं था ऐं यूट्यूब ते तमामु घणी शयूं नयूं सिखी सघूं था असां इन जे अलावा फोन अॼुकल्ह सभिनी जे हथ में आहे माण्हू अॼुकल्ह रोटी खाइण विसिरी थो सघे पर फोन खणणु नथो विसिरे इन करे मोबाइल असांजे लाइफ में जाम वॾो महत्वपूर्ण रोल प्ले थी करे